मा मा खबर ए औ फानो ओमफ्राय मा नों लांगौमोन ए गो गोदै जा गोदै औ गोदैखा ओमफ्राय नै बेंटलआवबो फानोमोन दा बेंटलआवबो फानो काजलगावआवबो फानो अनेक मानि लाबोखायो लाबोनानै फानखायोखा ओमफ्राय माबा धादगारि भुटान हरैनिफ्रायसो साप्लाइ हरो नालाय लाबोखायो बेफारिफ्रा ओमफ्राय लाबोनानै बिदिनो हाथाइ गिदिराव फानो बेंटलआवबो हाथाइ गिदिर जायो काजलगाव फानफैयो आरो बे दाम गोसा जानोथ' गोथाव जा गोदैखा नों बिसिबांनि लाङोमोन ए दे लांबानो जाबाय दे माबा बिदिनो मोनब्रै गाहामनो मोनबा गाहामनो फनसास थाखा बिदिनो फानो आरो दाम गोसा औ बिदिनो फनसास थाखा बिदिनो फानो एकस' थाखा बे फिसा फिसाया बिदिनो फनसास थाखा ओमफ्राय गिदिर गिदिरा एकस' थाखा फानो आरो औ ओमफ्राय लांगोन नोङो ए मालाथो लांफै मालाथो लांगोन ए दे दे दिनै मा बार दिनै बिस बुधबार दा मंगलबार दिनै मंगलबार बिसथिबार हाथाइयाव फानगोन बेंटलआव औ लांबा जाबाय औ मोनो मेरला फानो दे होमबालाय लांदो बिसथिबाराव औ दे